आंनि साननाय बायदिब्ला सुबुंफोरा लकडाउन समनिफ्राय मबाइलखौ बांसिन बाहायनायखौ आं नुनानै मोनदों बेबायदिनो खायफा इन्सटिटिउट बा सोलोंसालिफोरा अनलाइन स्कुलिं सिस्टेमखौ खालामदोंमोन आरो न'निफ्रायनो खामानि मावनाय खामानिखौबो मावदोंमोन स' गोबां खामानिया मोजां जादों आर खायफा खामानियाव एसे उसुबिदा जानायखौ आं नुनो मोनदों आरो